زبان کسی بھی قوم کی یا ریاست کی تحفظاتی شناخت میں نہایت ہی اہم کردار کرتی ہے یہ صرف رابطہ کا رابطہ کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی وارث وارث ہوتی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے زبان کے ذریعے لوگ اپنی تاریخ و تاریخی روایت اقدار اور جذبات کو محفوظ رکھتے ہیں یہی زبان کسی قوم کی سوچ اور طرز کی زندگی اور معاشرتی رویوں تشکیل دیتی ہے جب ہم کسی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں بولی جانے والی زبان اس کی ریاست کی ثقافتی اور تناظر اور تاریخی گہرائیاں عکس کرتی ہے مثال کے طور پر ہندوستان میں اردو نہ صرف قومی زبان ہے بلکہ مشترک تہذیبی رشتہ بھی جو مختلف قومیت قوموں کو آپس میں جوڑتی ہے اس کے ذریعہ شاعری ادب و فنون لطیفہ اور عالمی روایت کو فروغ مل ملا ہے ریاست اگر اپنی قومی یا اقلیتی زبانوں کو فروغ دے تو وہ اپنی ثقافت اور مضبوط اور زندہ رکھنے رکھ سکتی ہے